जय झूलेलाल सावित्री कहिड़ो हालु आहे सभु ठीकु मज़े में घर में सब ठीकु आहिनि अच्छा मां तोखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायां मां न थोरा ॾींहं अॻ में हिकु कुर्ती वरती त ॾिसण में तमामु सुठी हुई ऐं अधु रेट ते मिली हुई त मां वठी छॾी ऐं सभिनी खे मां जॾहिं पाए वियासि त ईअं सभिनी खे वणी पर ख़बर अथई थियो छा ॿे ॾींहं ते जॾहिं धोतुमि त सॼो उन मां रंग निकरी वियो हुओ सॼो रंग निकरी करे सॼे कुर्ते में फैलजी वियो हाणे मुंहिंजी त कुर्ती ख़राब थी वई मूंखे त ॾाढो अफ़सोस थियण लॻो त ईअं अधु रेट वारी शयूं न वठूं खपनि ऐं तू बि अॻ में ध्यानु ॾिजे वठणु वञे त अहिड़ी शइ न वठजे ऐं दुकान वारे खां पको कजे त भई रंग पको आहे न रंग निकरी त न वेंदो त ईअं न धोखे में न अची वञजे त अहिड़ी शयूं पो मां संभारे करे वठे त मुंहिंजो त कुर्तीअ जो नुक़सानु थियो सॼो हाणे मां छा थी करे सघा जेको थियो सो थियो ॿियों सभु ठीकु आहे न बाए